नमस्ते सर सर सर मुझे जाना है पर्यटन स्थल यहाँ काशी में जाना है तो सर तो काशी में सर नादिन काशी में नदी नहीं सर गंगा नदी है तो हमको हमको वहाँ वहाँ की सर फेमस चीज है जो वो सामने होती है वहाँ पर होती है क्या बोलते हैं उसको सर जो है दिखाते हैं हाँ गंगा और काशी में गंगा धाम में होती है डेली शाम को आरती सर आरती हाँ आरती मुझे देखना सर है तो जी तो सर उसमें कैसे आप हमको कैसे वेट करेंगे क्या है उसका चार्ज आटो का सर कैसे क्या है तो चल ठीक है किलोमीटर में जाएगा तो सर हम तो जाएँगे तो तो हम आएँगे नहीं आरती देख लेंगे पूरा तभी हम आएँगे सर चार्ज बढ़ाएँगे तो सर चा हाँ तो वेट करेंगे सर बात सही है तो आपका तो डीजल पेट्रोल सी एन जी तो लगेगा नहीं तो कुछ काम का कम लगे तो कुछ हाँ तो का

तो कुछ तो कम करिए उसमें जैसे नहीं नहीं जैसे किलोमीटर वाला किलोमीटर वाला ले लीजिए ठीक है मगर जब तक हम आरती देख रहे हैं तो उस पर कुछ यो कहे किलोमीटर वाला डिस्काउंट करिए कुछ

यही होगा तो सर जैसे हम पाँच छः लोग हैं तो कैसे क्या है पाँच छः लोगों को रिसीव कर लेंगे कैसे क्या है आ अच्छा जी तो तो आप किसी आपकी सी एन जी वाली है अच्छा बैटरी वाली अच्छा अच्छा तो तो सर आप भी देखेंगे कि आप नहीं देखेंगे अच्छा आरती में नहीं बैठेंगे अच्छा तो हिसाब समय क दे रहे हैं सो उसको भी तो आप भी देख सकते हैं आरती को अरे सर बार बार मौका नहीं मिलता है इसके बहाने आप भी देख लेंगे वो साइड अच्छा अच्छा ठीक ठीक सर थैंक यू थैंक यू